बच्चाके पेन्टिङ्गमे रुचि मिलै छै आओर अच्छा लागै छै रङ्गबिरङ्गके कलर देखै छै आओर अच्छा लागै छै मैथिलीमे ओकरे रुचि मिलै छै ओ बहुत ही बच्चाके मिलै छै बहुत ही अच्छा लागै छै एहिके लेल पेन्टिङ्गमे रुचि मिलै छै अपना आओर भाव प्रकट करै छै कि हमर एहिमे रुचि हइ हम ई करब अच्छा लागैए आओर बच्चाके जइसे पेन्टिङ्ग जब तीन सालसँ चारि साल पाँच सालके उमर हो जाइ छै ओ देखै छै तऽ पेन्टिङ्गके लिए रुचि मिलै छै कोइ कोइ चीज पेन्टिङ्गके बना रहल हइ कोइ चीजके चित्र बनाबैके कोशिश करै छै पेन्टिङ्गके आओर ओ माध्यमसँ देखाबैके चाहै छै एहि एकरे लेल बच्चाके जाहिमे रुचि होइ छै पेन्टिङ्ग के लेल एहिके लेल हम अथी करै छी बच्चाके हम अपना कि पेन्टिङ्ग करो अच्छा करै छै एहिके लेल आओर मतलब मैथिलीमे भी देखाबैके अच्छा होइ छै एहिके लेल बच्चाके पेन्टिङ्गके लेल सिखा रहल छी